जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो जोङो ओंख्रिफ्रावहाय मस्ला होयो सामब्राम गुफुर होयो आरोबाव हाइजें दुन्दिया बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो संनानैहाय जाबोबाय आरोबाव जों दासिमावहायबो जोङो साम्ब्राम गुफुर होयो साम्ब्राम गोजा होयो जिरा मस्ला बानलु आरि दुन्दिया बेफोरबायदि होनानैहायसो जोङो दासिमबो जायो आरो ओंख्रिफोरखौहाय बेदर नाथ' साम्ब्राम गुफुर होआब्ला साम्ब्राम गुफुर नांगौ हाइजें नांगौ आरोबाव मा होनो दुन्दिया नांगौ जोङो बेफोरखौ होनानै होनानैहायसो जोङो संनानैहाय जायो बेखौ होआब्लाना माबाया खारो ना दाउ बेदरब्लाबो खारो नाब्लाबो खारो दुन्दिया होगोन मस्ला होगोन बेफोरखौ होयोबासो ओंख्रि ओंखामा ओंख्रिया जाजाथाव जायो आरो ओंखायनो जोङो बेखौहाय होयो सिगांहाय आबै आबौमोनानो जोंनो बेफोरबायदि दिन्थिलांखाबाय जों दा बेखौनो सोलिनानैहाय जायो